ہم کتابوں کو خریدتے ہیں وہ مکتبہ احسان سے خریدتے ہیں وہاں پر بہت سستے دام پر کتاب ملتی ہے اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کتاب کی خود چھپائی کرتے ہیں ان کا خود کا ایک جو ہے مکتبہ ہے مکتبہ احسان ان کی ساری کتابیں ساری چیزیں ان کے پاس مشین ہر چیز ہے تو ان کا سو سارا کا پیسہ جو ہے بچ جاتا ہے تو ایک طرح سے خدمت ہی کر رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا خرچہ یہ بچ گیا اس کے بعد پھر چھاپنے کے بعد سیدھے اپنے اسٹور پہ لے جاتے ہیں چھپائی کیا اس وہیں میں سارا کا سارا پیسہ ان کا بچ جاتا ہے تو ان میں کوئی چارجز نہیں کٹتے ہیں تو جو چھپائی کا ریٹ ہوتا ہے اس سے سیدھے آدھے ریٹ پہ وہ کتابیں دیتے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ بک اسٹور وہ امین آباد چلے جاتے ہیں وہاں پر تو بہت ساری دکانیں ہیں اس کو لیتے ہیں ہم وہاں اچھی اچھی کتابیں اچھے پیج پر اچھے ریٹ پر ہم کو مناسب قیمت پر ہم کو مل جاتی ہیں اور اس کو با آسانی سے پڑھا جاتا ہے اس کو وہ اچھا لگتا ہے